हेलो प्रणाम सर सर हम अहाँके विद्यार्थी छी आओर हमरा किताब जमा करबाक छै लाइब्रेरिएमे जी आ पन्द्रह दिनसँ बेसी भऽ गेलै हेँ अच्छा सर हम सोशियोलोजी आओर हिन्दी लेने छलियै दू टा किताब

लगभग पच्चीस तीस दिन भऽ गेलै जी हँ सर हमरा करय की पड़तै फाइन दिअ पड़तै कि ओहिनाइए काज भऽ जेतै

जी

हँ हँ लिख लेबै सर प्रिन्सपले साहेबके नामे कि सर अहाँके नामे आवेदन जे सर लिखबै जी

हँ आ द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष

हँ ई किताब जमा कऽ के आ दोसर किताब लऽ लेब

जी अच्छा सर हम कत्तेक दिनक बाद आउ से कहू सोमके आउ ठीक छै सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम